وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وکاتہ کون کون بول رہے بولیے کیا بات بولییے اور

کی تو گھوما ایک کار چاہیے تو ہم گھوموا سکتے ہیں ایک کار نہیں کہ آپ کو جو ہے اچھی سے اچھی کار ہم دلوا دیں گے اور کچھ چاہیے ہوٹل والے بھی چاہیے اچھا کتنے دیر کے لیے تین دن کے لیے ٹھیک ہے ہم اس مینج کر لیں گے آپ آئیے اور جو ہے ہاں تو اریا میں جو ہے جو ہے کلار کا ہوٹل ہے بس چینڈ کے بغل میں اور بھی کئی ہوٹلیں ہیں وہاں اچھے سے اچھے ہوٹل ہیں وہاںپ کا ہم جو ہے انتظام کر دیں گے اچھی گاڑیوں کے انتظام ہاں کھانے پینے کھانے پینے کا نتظام ہے کئی ہوٹلیں ہیں جامع مسی پال ہوٹل ہے اور ادھر جو ہے اور وزنئی روڈ پہ ہوٹل ہے نہیں اس اچھے ہاں اچھی گاڑی اچھے ڈرائیور کا انتظام کر دیں گے آپ کے لیے اور جو ہے اریا میں گھومنے کے لیے جو ہے ایک تو سب سے پہلی چیز آپ کو جو ہے جو ہے یہ ذرا پارک ہی جو ہےاں مٹیااری میں ایک پارک ہے وہاں گھموا دیں گے آپ کو جلال گڑھ جو جلال گڑھ کلعہ ہے جو بہت پرانے کلعہ ہے وہ کلعہ گھومما دیں گے ہاں پارک ہے ہاں ہے مٹاری میں ایک پارک ہے وہ پارک گھما دیں گے اس کے علاوہ جو ہے سمرا میں ایک جو ہے بھی ایک مندر ہے بڑا مندر وہ بھی گھما سکتے ہیں میڈیکل کالج بن رہا ہے اور جو ہے آپ کا جو ہے ارریا میں ابھی نیا جو ہے ریلوے اسٹیشن میں ہاں سب اے سی کے نس ملے گا اس میں

ہاں ٹھیک ہے اب آئیے اس کا فیئر جو ہے آپ کو آنے کے بعد در کےے نہیں آپ آئیے آنے کے بعد جب آنے کے بعد ہی بات ہوگی اور آپ کے لیے مناسب انتظام ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ کتناام دیکھیے آپ آئیے